मूंखे नंढपण खां डांस करण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हो त इन करे मां स्कूल में बि जेका बि कार्यक्रम थींदा हुआ हुन में पंहिंजो भाॻु वठंदी हुअसि ऐं घर में बि डांस सिखंदी हुअसि मुंहिंजो मास्टर ईंदो हो हो मूंखे डांस सेखारींदो हो मां हू बि मूंसां घणेई ख़ुशि रहंदो हो की मां ॾाढी सुठी डांस करां थी ऐं ईअं धीरे धीरे मुंहिंजो इंट्रस्ट वधंदो वियो ऐं पोइ मां थोरा ॾींहं अॻु जीअं हर साल ॾियारी ते होली ते असांजो सिंधी पंजाबी पंचायत में डा होली ते मिलन थींदो आहे या दिवाली ते मिलन मिलन थींदो आहे त असां डांस जा प्रोग्राम कंदा आहियूं त हिकु दफ़ो मां डांस प्रोग्राम कयो घणेई मुंहिंजी साहेड़ियूं आहिनि जेकी मूंसां गॾु डांस कयो असां घणा ॾींहं पहिरीं खां हुन जे लाइ तियारी शुरू करे छॾियूंसीं ऐं जंहिंमें असां ॿ टे गाना खंयासीं ऐं हुन में असां सिंधी गाना बि खंयासीं जीअं होजमालो जेको गानो आहे सिंधियुनि जो ॾाढो सुठो गानो आहे त हू असां कयोसीं हुन में त एतिरी मौज थी वई जो सभु अची खणी गॾु थिया जेका बि डांस में कान हुआ हू बि अची करे खड़ा थिया सभिनीनि खे ॾाढो मज़ो आयो ऐं ईअं करे असांजो प्रोग्राम ॾाढो सुठो थियो सभिनीनि ॾाढी तारीफ़ु कई असांजे प्रोग्राम जे लाइ